हांवें तुमच्या फॉग कंपनींतल्यान ऑर्डर केल्लो पर्फ्यूम म्हाका काल मेळ्ळो ताची पॅकींग मात बरी नाशिल्ली हांवें निळ्या रंगाचो मागयिल्लो पूण तुमी तांबड्या रंगाचो धाडून दिलो म्हाका ताचो वास मात्तूय आवडना तशेंच तो वापरिल्लो कसो दिसता म्हाका हाच्या बदल्याक दुसरो पर्फ्यूम जाय वा पयशे परत धाडचे